اِس زبان کو بولنے میں ہاں کبھی کبھی بولنے میں بھی اور لِکھنے میں بھی کچھ مشکل لفظوں میں پریشانی ہوتی ہے اور لِکھنے میں کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی اور